औ अ

ए दा बाल मावनायालाय बिदिनो मावो दा गायनाय दा खोथिया फोनाय सम जाबायना गासैनावबो गायनाय फुनाय दै औ इरि नायनांगौ जायो खोथियाबो फुनाया फुबायमोन औ दाखालि अखाजों गोजावजोब्बाय सोरनाबा सोरनाबा

अमा फिसिनाया ओरैनो दा मोजाङै सोलिगासिनो दाउ अमा औ औ औ फिसियो दा अमा फिसियो दाउ फिसियो बोरमा फिसियो मोसौ औ औ ओमहो ग्रुप ग्रुप लानानै औ अ

औ औ औ औ दानिया ग्रुपआवसो जायो नालाय सब खामानियानो औ अ औ

औ औ दा ग्रुपआवसो सब खामानियानो जायोना औ ओमहो अह' औ औ औ औ औ औ

औ औ लाजिनाबो मोनजाला मोनजाला

औ खामायाब्लाबो आथिं आखाइ सोमावाबानो मोनजानो औ औ ओहो औ औ औ औ जायोथ' आरो औ औ दे गोसो होगोन दे औ औ औ दे दे होमब्लालाय